करोना कालमे करोना कालमे की कहै छै केना जाय रहियै नहि गड़ी घोड़ा मिलै रहै मास्क लगाएके जाइ रहियै निकलै रहियै सब किछु करै रहियै होस्पिटल जाय रहियै चाहे मार्केटे जाय रहियै कहीं जाय रहियै तऽ मास्क लगाएके जाय रहियै तऽ कोइ छुवे छावे मतलब कोइ सटे लऽ नहि दै रहै देहमे कहीं किछु करै लऽ नहि दै रहै तऽ की कहै छै तऽ दिक्कत तऽ एक साल तऽ होबे केलै एक साल कम सऽ कम दिक्कत लेनाय नहि खेनाय जुटै रहै नहि किछो होइ रहै तऽ इहए होय रहै तऽ बड़ी दिक्कत होलै एक साल नहि खेनाय नहि पीनाय नहि कमाय धमाय किछु नहि होय रहै दिक्कत बहुत भेलै मार्केटो जाय मे सोचे पड़ै रहै मार्केट बन्द सब किछु बन्द गड़ी घोड़ा बन्द तऽ केना की होलै करै रहियै करीब गरीब बहुत दिक्कत भेलै बहुत दिक्कत भेलै सब मतलब डागडरके फेरामे कोइ चीज मिलै नहि रहै जल्दी खेनायमे दिक्कत भए गेलै सब किछु मतलब करऽ पइड़ गेलै